دستیاب اسپتالوں اور طبی خدمات کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ ہندوستان میں بہت ساری سرکاری اسپتال کھول دینا چاہیے اسپتال میں دوا خانہ کنٹین اور سب ہونا چاہیے اچھے ڈاکٹروں کو اسپتال میں لانا چاہیے تاکہ مریضوں کا اچھے طریقہ سے علاج ہو سکے نہیں مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے مہنگائی در مہنگائی ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ پہلے سے بہتر ہے کووڈ میں میرا تجربہ اس طرح تھا کہ جب ہم باہر جانا ہوتا تو ہم اپنے منہ اور ہاتھ کو ڈھک لینے ڈھک لیتے تھے بازار سے آ رہے سامان دھل کر استعمال کرتے تھے ہمارے علاقے میں ایک اسپتال ہے جس کی حالت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ وہاں اچھے ڈاکٹروں کو رکھنا چاہیے وہاں دوا خانہ کھلوانا چاہیے